हमें योगा करना अच्छा लगता है और हम योगा ख़ुद करते हैं अपने परिवार से भी योगा करवाते हैं और हम ए बाबा रामदेव का भी योबा योगा पर भाग लिए हैं और हम कई तरह के उसमें योगा की आसन सीखे हुए हैं देखे हुए हैं